हाँ हाँ सर तो आपको कौन से प्रकार की लकड़ी चाहिए शीशम सर अच्छा सर तो देख लीजिए बहुत प्रकार की लड़कियाँ हैं देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए देखिए सर आइए आइए देखिए

अच्छा सर तो सर शीशम का देख लीजिए हमारे पास बहुत बहुत बेराइटी की लकड़ियाँ हैं सर हाँ सर हाँ सर हाँ टिक टिकेगा टिकेगा सर देख देख लिजिए आपके सामने है लकड़ी ये सर देख लीजिए जो मोटा वाला है ये वाला सही है सर इसका सर नाम शीशम है यस सर सबका है सर

वो सर सभी को ये पड़ेगा लेकिन आप उसका क्या करेंगे किस चीज क्या चीज ये जो लकड़ी लेंगे आप क्या बनाएंगे इसका ये हम पूछ रहे हैं अच्छा सर हाँ सर तो आइए देखिए कौन बहु बेरायटी का है सर कौन सा हाँ तो हाँ सर फ्रेश है तो सर तो तो सर आप पैसा कितना देंगे तो सर आ आप पहले बताइए आप हिसाब से ही लेंगे दो हजार सर मेरा यस सर अब अ देख रहे हैं आपके सामने ही तो है अब आप ही बताइए पंद्रह नहीं सर सत्रह बोलिए अच्छा सर ठीक है ठीक ठीक है ठीक है सर अच्छा आप पन ठीक है सर पंद्रह हाँ सर

पंद्रह में ले जाइए पंद्रह में ले जाइए रखिए आज ही ले लीजिए सर रख